धार्मीक पद्दती कडेन ल्हान वेवसाय संबंदीत आसात ते म्हणल्यार हांगाचे रेवाशी लोक आसात ते देवळा कडेन व्हरून नाल्ल बी सोलून विकतात तशेंच थोडी जाणां फुलां आसता ते बी सणा सुदीच्या वेळार घरा कडेन वळून गुंथून बिथून व्हरून देवळा कडेन विकून विकतात आनी ताचेर तांचे संवसार चलत आसता तशेंच कांय घरांत बायलो ह्यो वाती वोळून बिळून त्यो बी विकून तांचे दीस हें करतात